पहिलेके समयमे आदमीके बटनवला मोबाइल रहै जाहिमे बस बात ही होइ लेकिन ओहि समयमे सिम बहुत ही सस्ता रहै जइसे दस रुपैआमे आदमी सिम लेलक दूगो तीनगो सिम लेलक दस बीस रुपैआमे आओर ओहिमे फ्री अनलिमिटेड बात करि सकैए लेकिन इएह इधरसँ पइसा बात करैलए दस रुपैआके भाव छोट छोट कऽ देलक आदमी बातचीत करैत रहै अभी स्मार्टफोनमे हइ तऽ सुविधा जयादा हइ लेकिन खर्चा भी ज्यादा हइ स्मार्टफोनमे अपना जइसे फोर जी फाइव जी आबि गेलै तऽ यहाँपर नेट भी अच्छा चलैए फाइव जी मे तऽ आओर बबाल नेट चलैए आओर यहाँपर वीडिओ कॉलिङ्ग बात करि सकैए आदमी इन्टरनेट भी चला सकैए वीडिओ द्वारा यू ट्यूब ईसब आदमी देखि सकैए आओर लगभग अढ़ाइ सओ रुपैआ दो सओ उनचालिस रुपैआ महिनामे आदमीके एक सिमपर खर्चा पड़ै जाहिमे अठाइस दिन देलक जाहिमे डेढ़ जी बी आदमीपर डे यूज केलक आओर अनलिमिटेड बात केलक